हिंदी से हिंदी में अनुवाद करने में हमको बहुत अच्छा लगा जैसे हम हिंदी में कोई वाक्य बोलते हैं जब लोगों को समझाना हो तो उसका उस व्यक्ति के हिसाब से अनुवाद करना पड़ता है जैसे इंग्लिस पढ़ते हैं तो इंग्लिस को हिंदी में करके समझाते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आता हैं जैसे मैं आपको कहूँगा कि आप हिंदी में कोई शब्द बोलें जैसे पर्यायवाची शब्द बोलना है तो सूरज का नाम तो सब जानते हैं लेकिन सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को लेकर जैसे भास्कर है दिनकर है खगाह है सूर्य है सूर्य नारायण है ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो लोगों को भास्कर का नाम समझ में आता है उनको समझाना पड़ता है कि सूर्य का दूसरा नाम है तो ऐसे करके भी हमने हिंदी के अनुवाद हिंदी में ही किए हैं इंग्लिस में पढ़ते हैं संस्कृत में पढ़ते हैं और उनका अनुवाद जब हिंदी में करते हैं तो जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आता उसको भी समझ में आ जाता है और हिंदी हमारी मातृभाषा है लेकिन हमारे इधर क्षेत्रीय भाषाएँ हैं कुछ लोग हिंदी को क्षेत्रीय भाषा समझते हैं कि क्षेत्रीय भाषा को हिंदी समझ लेते हैं उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं वो भी हम लोगों को दूर करना पड़ेगी और हिन्दी से अनुवाद करके हिंदी जो शुद्ध हिंदी होती है उसका आनंद ही अलग होता है और हमें बोलना चाहिए हिंदी समझना चाहिए हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहिए अनुवाद करना चाहिए और लोगों तक उसमें रहना चाहिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि नारी ही की सारी ही की सारी ही की नारी है यह मैंने इलेवन्थ क्लास में पढ़ा था जब मैंने पढ़ा तो मेरे को समझ में नहीं आया था लेकिन जब मैडम ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि हिंदी भाषा बहुत अच्छी भाषा है हमारी मातृभाषा है और हमें हिंदी में ही संवाद करना चाहिए क्योंकि आज हमारे ऊपर कई प्रकार की भाषाओं का कहा जाए तो आक्रमण हो रहा है जैसे इंग्लिस में हो रहा है उर्दू के शब्द आ रहे हैं तो संस्कृत भाषा के शब्द और हिंदी के जो शब्द हैं वो एक दूसरे से मिले जुले शब्द हैं और जब उनका ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है यह मेरा अनुभव कह रहा है कि हिंदी का संस्कृत में ट्रांसलेट करना या संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना बहुत ही अच्छा लगता है और जिसको समझ में नहीं आता उनको भी समझ में आ जाता हे क्योंकि हिंदी सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है तो हिंदी भाषा में ट्रांस जो अनुवाद करना बहुत अच्छा होता है